आज के समय में कोई भेद विचार नहीं है पहले तो ऐसा था कि औरतें घर से बाहर नहीं जाती थी अवसत जो है औरत का कोई मोल नहीं था औरत का कोई नाम नहीं था जहाँ भी देखो आदमी पहले तो छु छुआछूत का भेदभाव बहुत था कि अगर जहाँ छोटे लोग के आदमी चले जाएँ छोटे विचार के ऊ छोटे लोग के तो बड़े वाले बड़े लोग के आदमी बोलते थे कि यहाँ नहीं बैठना है यहाँ नहीं उठना है इधर नहीं जाना है उधर नहीं जाना है इसलिए आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आज का समाज यह कहता है कि आज छोटे बड़े में कोई ऊँच नीच नहीं है भेदभाव नहीं है अब बच्चों में पहले तो सब लोग यही सोचते थे कि बच्चे बेटा हो बेटी ना हो लेकिन आज के ज़माने में बेटी का जितना मान सम्मान हैं ओतना ही मान सम्मान बेटा के बेटा पर है बेटा बेटी दोनों एक बराबर हैं आत आज के ज़माने में कोई बेटी बेटा में फ़र्क़ नहीं रखता ऐसे समय में हम लोग यह समय हमारे लोग के लिए बहुत अच्छा है पहले तो लोग जाते थे बाहर देखो कोई के किसी की बेटी बाहर चली जाए किसी की बहू बाहर चली जाए तो लोग यह सोचते थे अरे उनकी बेटी वहाँ गई उनकी बहू वहाँ गई है काम कर रही यह कर रही वह कर रही है लेकिन आज के ज़माने में ऐसा है कि बहू बेटी सब बराबर हैं क्योंकि आज ज़माने में बाहर देखो जहाँ लड़की जा रही हैं वहीं लड़के दोनों मेहनत मज़दूरी करते हैं लड़की लड़का दोनों आप एक ही जगह काम करते हैं आराम से जो है उनको दो पैसा मिलता है इज़्ज़त की रोटी खाते हैं इज़्ज़त से कमाते हैं इज़्ज़त से खाते हैं लोग जो है आज के ज़माने में कोई भेद विचार नहीं है इंसान पहले पहले तो बहुत भेद विचार था लेकिन आज तो ऐसा है अब ज़माना यह कहता है कि छोटा बड़ा जो है एक बराबर हैं और बेटी बेटा भी एक बराबर हैं पूरा समाज में चाहे जहाँ लोग जाएँ सबको एक समान देखा जाता है समाज में एक ही समान देखा जाए जैसे छोटे का वैसे बड़े का भी दोनों को एक साथ बैठाते हैं एक साथ उठाते हैं एक साथ खिलाते पिलाते हैं मान सम्मान दोनों का छोटे बड़े का एक ही साथ होता है लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा था कि ऐसा नहीं होता था आज के ज़माना तो बहुत अच्छा है इससे अच्छा पहले तो बहुत ख़राब था